हल्लो हा हा हा केर पियो ॻाल्हाए हम्म मां मां हल्लो हा मूंखे मूंखे तव्हां नम्बर मिलियो उहो किथां खां कि तव्हांखे मां कॉन्टेक्ट करां मूंखे पंहिंजे गाडन खे सुठो सो सजाइणो आहे मतलबु सुठा सुठा गुल खपेनि मूंखे तुलसीअ जा वण खपेनि हा मिठे निम जा वण खपेनि हा हुन में मुंहिंजी जीअं रो रोज़ु हुजे हिबिस्कस फ्लार हुजे हा न जीअं सनफ्लार हुजे तव्हां त मुंहिंजो घर ॾिठो ई आहे ईंदा आहियो तव्हां मुंहिंजे घर में हा न तव्हां ॾिठो आहे केतिरो वॾो गाडन आहे हा त केतिरो वॾो गाडन आहे केतिरो सुठो गाडन आहे मुंहिंजो हा न त हाणे छा आहे कि मूंखे हुन में पूरे में सुठो गाह वाह विझाइणो आहे सुठो गाह थी वञे चारो तरफ़ सुठा सुठा इअं वण हुजनि त हिन में छा आहे कि हा त थोरोसो ॿार जे ॿा असां बि केॾी महिल ॿाहिरि वञी करे वियूं त असांखे वणे थोरोसो सुठी हवा मिले पाण खे वातावरण बि आसिपासि जो सुठो मिले हा न त तव्हां ॿुधायो कि तव्हां मूंखे कीअं मदद करे सघंदा

हम्म हम्म

हम्म हम्म

हा हा

ठीकु आहे हम्म हा

हम्म हम्म हा हा हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म

हम्म हा हा मेन त उहो ई आहे हू बि ॾिसिणो पवंदो असांखे थोरो असांखे पंहिंजो बजट बि ॾिसिणो पवंदो हिन सभु शयुनि लाइ हा न हा

हम्म हम्म हम्म

हा ऐं जिते जिते तव्हां कमु कया हुजनि त हुते जो अगरि तव्हां जीअं फ़ोटो घुराए मूंखे ॾियो त हू बि वधीक सुठो थींदो कि मां फ़ोटो में बि ख़बर पेईजी वेंदी न मूंखे थोरो आइडिया मिली वेंदो हम्म

हा ठीकु आहे

हा हम्म हम्म कम नज़र ईंदो हा मेन त मूंखे हा उहो ई ॾिसिणो आहे कि हिकु दफ़ो ॾिसी अचां त थोरी तसली थी वेंदी कि हा पोइ सही आहे कि तव्हांजो कमु इअं ठीकु आहे हा हा हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हा हा बिल्कुलु हम्म

हा ठीकु आहे ठीकु आहे मां तव्हांजो इंतज़ार कंदसि तव्हां अची वञिजो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके ओके जय झूलेलाल